जी कहा जाए हाँ हेलो जी खुश रहिए क्या कहना है अच्छा अच्छा सबसे पहले तो आप बताइए कि योग के विषय में आपको जानकारी है कि योग क्या है यह जी तो सब मुझे ही बताना पड़ेगा जो वह योग शब्द से योगा बना है याद रखिए और योग शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त चीज़ है हाँ बात समझ रही हैं ना सबसे पहले तो अच्छा तो में तो भूल ही गया था की आप अपना परिचय दीजिए की आपका शुभ नाम क्या है क्षमा करेंगे अपना सरिता कुमारी घर कहाँ पड़ता है क्या आप बिहार में ही हैं जी जी बिहार से बोल रही हैं अच्छी बात है बिहार में किस जिला से हैं किस जिला से हैं आप वैशाली जिला अच्छा ठीक है वैशाली आ प्रखण्ड बोला जाए एक बार फिर धन्यवाद ठीक है जनदाहा से है प्रखण्ड से हैं तो आप बहुत मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई की आप योग के विषय में कुछ सीखने के लिए उत्सुक हुई हैं यह बहुत सौभाग्यशालिनी हैं अब देखिए योग जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त एक माध्यम है ऋषि महर्षियों से लेकर के बहुत बड़े योग्य विद्वानों द्वारा योग सिखाया जाता है आप तो योग की पढ़ाई विधिवत हो रही हे योग बहुत ही उपयुक्त चीज़ है योग के हम योग क्रिया के द्वारा शरीर के विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हें यह योग साँस लेने से ले करके हाथ पैर में यदि किस कहीं हड्डियों में दर्द हो घुटनों में दर्द हो में दर्द हो हड्डियाँ यदि किसी व्यक्ति को काम नही कर रहा है गर्दन का हड्डियाँ काम नहीं कर रहा है बात तो सुन रही हैं ना हाँ जी जी हाँ हाँ यह तो अभी जो रहा हूँ यह नेट के सारे वह तो सुन रही हैं ना आप जी ठीक है हाँ वह बहुत की उपयुक्त चीज़ है जैसे घुटने का दर्द है घुटने के दर्द को हम किस रूप से ऐसी क्रीया को करें का दर्द है तो कैसी क्रिया को करें फिर फिर गर्दन जो है जो इधर उधर एक घूम नहीं रहा है तो यह सबों में योग है फिर आपके क्रिया अगर बाधित हो रही है तो उसमें भी यह ज़रूरत है इसमें प्राणायाम अनुलोम विलोम यह माध्यम से इस क्रिया को किया जाता है श्वसन क्रिया श्वसन क्रिया यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे हो करके बैठ जाएँ जिसको पल्थी कहते हैं पैर को ढंग से सजा करके रीढ़ की हड्डी ढीली होनी चाहिए और आपको सौ गज सामने अर्थात सामने होना चाहिए पृथ्वी के समांतर होना चाहिए इसके बाद जो है आपका जो ध्यान होना चाहिए दाएँ से दाएँ हाथ से एक नाक को बंद करना है और साँस को बाएँ जब दाएँ नाक को दाएँ हाथ से बंद करते हें तो श्वास को हम ऊपर की और खींचते हैं और फिर ठीक है समझ गए और इस प्रकार के द्वारा जो क्रिया आप कर सकते हैं समझ रही हैं ठीक